ہلو گڈ ایوننگ سر سر ڈاکٹر ارحم بول رہے ہیں ڈینٹل کلینک سے سر یہ کہ آپ کا ڈینٹل کلینک کہاں پر ہے اچھا سر یہ لاسٹ ویک سے میرے پین بہت زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے فیلنگ بہت زیادہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے پوری باڈی میں بھی اس کی وجہ سے شاید پین ہو رہا ہے تو آپ بتائیں کہ میں آپ کے کس ٹائم وزٹ کر سکتا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اسے دکھا دوں آپ کو اوکے ٹھیک ہے سر تو یہ سر آپ چارجس وغیرہ کیا رہ کیا رہتے ہیں آپ کے سر مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کیویٹی اور بڑھے تو اس کے لیے کیا رہے گا کچھ آپ اندازاً بتائیں مجھے اس تھرٹی فائیو اوکے سو چلیے مجھے وہاں پہ آنے کے لیے کیا کیا کس طرح سے آنا پڑے گا میں ابھی یہاں پہ رہتا ہوں ڈلہی میں شاہدرہ سر میرے پاس اب ٹھیک ہے سر سر یہ چاندنی چہ سر چاندنی چوک میں تو انٹری چاندی چوک میں انٹری نہیں ہے نا سیون ٹو سر میں اوکے سر ٹھیک ہے